जोंनि गामियाव सासे फुटबल गेलेग्रा प्लेयार सासे दं बिथाङा जोबोद मोजां जोयो आरो आरो खेलायाव बिरात मोजां बिनि नामआ उत्तल दैमारि बिथाङा बिरात मोजां फुटबल गेलेयो फुटबलाव बिरात मोजां आरो जोनायाव मानोना बिनि पासिं होनाय बिनि खारनाय बिनि देखायनाय स्टाइल बिरात मोजां आरो माने बिनि फेसना जोबोद मोजां आरो बिथाङा गेलेनानै अनेक प्राइजबो मोनबाय आरो बान्थाबो मोनबाय आरो आरो मानसिफोरजों बिरात मोजांबो होनजायो आरो मानोना बिनि खेला गेलेनायानो जोबोद मोजां मिहि आरो माने आरो गल सोनायावबो इजिनो सोनो हायो जेनेबा मालायजों मता गेलेयोआरो मालायजों मोजां होनजानाय गेलेयो आरो मालायजों गाज्रि होनजानाय माब्लाबाबो गेलेया आरो बिथाङा आरो बिथांखौ बहुत मानसियानो माबा लांफैयो हायार लांफैयो आरो बिथाङा बुहुत क्लाबजोंनो गेलेहैयो आरो आरो जायनो लिंहरो बेजोंनो थाङो आरो माने बियो खेला जोनायाव फुटबल जोनायाव बिथाङा बिरात मोजाङैनो जोयो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय जों नुदों आरो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जोनायाव बिरात स्मार्टखा खारनायावबो बिरात गोख्रैथि खारनो हायो आरो खेला गेलेनायावबो बिरात स्ट्रं आरो मानसिया बिरात नोरोम बिथाङा आरो गेलेनाय गेलेनायावथ' बिथांनि जोनायखौ बासिथावखाया आरो माने ओरैबायदि मोजां जायो माने बिनि खेलाखौ नुबानो सिनायखायो आरो माने माबायदि जोगोन माबायदि गेलेगोन बेनि स्टाइलखौ नुबानो जों हमनो हायो बिथाङा मोजां गेलेगोन होननानै आरो बिनि गेलेनायखौ बहुतानो मोजां मोनो आरो आंबो बिनि गेलेनाय स्टाइलखौ आं बिरात मोजां मोनो आरो माने मिहि आरो खारनायाव खारनायाव बिथाङा बिरात स्पिडै खारनो हायो आरो खेला गेलेनायावबो बिथाङा बिरात एक्कसप्रेनै गेलेयो बिथाङा सिगांनिफ्राय दासिमबो गेलेगासिनो थेवबाबो बिथाङा नेसनेल माबायाव थांनो हायाखै थेवब्लाबो बिथाङा लकेलाव जोबोद मोजाङैनो गेलेगासिनो बिथाङा मोजां प्लेयारखा आरो माने जोबोद नायनो मोजां बिथां जोयोबाथाय फुटबल गेलेयोबाथाय बिथांनि खेलाखौ नायनो बिरात मोजां नाङो आरो आरो बिथाङा बिरात मिहि गेलेयो